मेला होइ छै दुर्गापूजा तऽ नओ दिना नवरात्री रहै छै आ दू दिना मेला होइ छै काली पूजा होइ छै चैती मेला होइ छै आ चैती मेला होइ छै दुर्गापूजा होइ छै काली पूजा होइ छै पावनि होइ छै तऽ खरना होइ छै खरना होइ छै नहाय आगू नहाइ खाइ छै तब खरना होइ छै आ तब जा कऽ खरना होलाके बादमे पूजा होइ छै पूजा होलाके बाद तब जा कऽ घाटपर जाइ छै घाटपर जा कऽ पूजा होइ छै आ इएह पूजा होइ छै घाटपर जाए कऽ तब जा कऽ मेला होइ छै मेला होइ छै तब जा कऽ काली पूजा छठि माय बनै छै गाँवमे काली पूजा होइ छै छठि माय बनै छै तऽ उएह मेलामे तब जा कऽ सभचीज कीनल बेचल जाइ छै बाल बच्चाके लिए दुर्गा जीमे सभकिछु रहै छिकै कातिक पावनिमे खरना होइ छै मेलामे सभ मेला देखै लए जाइ छै सब बाल बच्चा देखे जाइ छियै काली मेला दुर्गा जी छठि माँ सरस्वती जी ईसब मेला होइ छै देखय लए जाइ छियै सब बाल बच्चाकेँ देखबै छियै देखै छियै इएहसभ होइ छै दुर्गा जी होइ दू दिना मेला रहै छै आ नओ दिन नवरात्री रहै छै एहिमे सँझा दै छै सभ दै छियै

दुर्गा जी सँझा दै हियै मूर्ति भी मिठाइ सभ कीनै बेचै छै इएहसभ करै छियै सभकिछु दुर्गापूजाके सभदिन ई सँ अथी करै छियै जग लगै छै जगमे कीनयके होइ छै मूर्ति ईसभ जग किनल जाइ छै मेला देखै लए जाइ छै सब बाल बच्चा देखै छै तब इएहसब कीनै बेचै छियै आ मेलामे छठि माइ होइ छै छैठो मेला होइ छै दुर्गो जी होइ छै काली पूजा होइ छै इएहसब होइ छै आ सरस्वती जी मेला होइ छै इएहसभ होइ छै तब जा कऽ मेला देखै लए जाइ छै सभ बाल बच्चा जाइ छियै घुरै घारै छियै तब जाए कऽ सब जिनीस कीनै बेचै छियै मुरही कचरी जिलेबी या रसगुल्ला इएहसब किनै छियै बैट बॉल ईसभ किनै छियै मेला देखै लए जाइ छियै तऽ बाल बच्चाकेँ खरीद कऽ दै छियै आ झुल्ला ऊल्लापर बच्चा झुलै छै तऽ कहै छै झुलबै तऽ झुलबै छियै म् इएहसभ मेलामे होइ छै आ देखय देखय लेल जाइ छियै सबचीज गाँवे मऽ बरियारपुर सब मेला ऊला देखै लऽ जाइ छियै आ तब जा कऽ काली पूजा होइ छै छठि पूजा होइ छै तऽ केतारी उतारी नारियल संतरा सेब ईसभ कीनल जाइ छै चुक चुकुन्दर ईसभ चढ़ै छै अजनास इएहसभ छठि पूजामे इएहसभ होय अनार सेब संतरा केतारी इएहसभ छठि पूजामे चढ़ै छै दुर्गा जीमे तऽ जाइ हियै देखयके लिए दू दिना दुर्गा जी रहै छै नओ दिन नवरात्री रहै छै इएहसभ देखै छियै

नओ दिना उपवास रहै छै मेलामे नवरात्रीमे आ काली पूजा दू दिन रहै छै दू दिनामे दुन्नू दिन देखय सुनय लेल सभ जाइ छियै मिठाइ उठाइ किनै छियै खाइ छियै होटलमे बैठ कऽ सब बाल बच्चा आ सरस्वती पूजामे